औ हेल' औ नोंथांनो मा नांगौमोन अ मा मा मैगं नांगौमोन मैगंआथ' गोबां दं लकेल माल खुमब्रा दङ हेलांसि दङ सिबुं दङ जोगोनार दङ माखासे फिथाइफोर दङ आलु मैगं नांगौमोन नामा मा मा नांगौमोन औ अ औ औ दामफ्राथ' नै ओमफ्राय एसे लकेल नालाय बारायानो दामफोरखौ मिथिनो लुबैयो ओहो खमायनो हानाय नङा जोंबो बायसनासो लाबोयो नालाय औ दामफ्रा खुमब्राया एकस' बिस जागोन थाइसे जोगोनारा पन्सास ताका ओमफ्राय बैफोरो मैगं गोथांफोरा दस ताका बिस ताका मुथा आरो हेलांसि सिबुंफोरा

औ दाम बारा गोजा लांफैगौमोन नामा अ बिदिबा लांफैनो हागोन मेल्ला दङ आं बेयावनो थाबाय थाखायो नालाय बेयावनो फानबाय थाखायो नोंलाय बबेयाव बबेनिफ्राय लांफैगोन अ आंहाबो दखाना बे बेंटलावनो अ बेयावनो फानबाय थाखायो आङो अ लांफै बिदिब्ला औ मैगं फानो आङो ओ जोंबो बांद्राय खमाव मोना बिदिनो बिसोरबो लकेल नालाय बांद्राय खमाव होलांखाया जों एसे एनैल' लाब जानाय जायो आरो

अ र' र' र' ओमफ्राय लांफैमारखागोन दा ना अनलाइन माबा हैनांगौ औ बिदिबा दोनगोन दे आङो मेल्ला मैगं दं नालाय औ दे बिदिब्लालाय औ